हाँ मेरी मम्मी पाँचवीं कक्षा तक पढ़ी हैं क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था और उन्हें बा घर से बाहर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं मिलती थी और मेरे पापा जी दसवीं कक्षा तक पढ़े हैं क्योंकि पहले के ज़माने में इस्कूल अच्छे नहीं थे और वहाँ पर मतलब गाँव में ज़्यादा पढ़ाई का पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे मेरे दादा जी आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं क्योंकि उन्होंने मतलब उनके उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई थीं इस वजह से उन्हें उनकी पढ़ाई नहीं की और मेरी दादी जी दूसरी कक्षा तक पढ़ी हैं क्योंकि पहले के ज़माने में लडकियों को बाहर तो भिजाते ही नहीं थे और शिक्षा को कोई महत्व भी नहीं देता था और उनके घरवाले उन पर मतलब उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे और ज़िम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ उन पर बहुत ज़्यादा थीं उनके ऊपर और जो वह पहले के ज़माने के जो लोग थे उनकी बहुत पुरानी सोच थी जो पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था पेले के ज़माने में औल लेकिन अब वह परिस्थितियाँ थोड़ी बेहतर हुई हैं और मेरे पापा मतलब मेरे दादा जी की जो पुश्तैनी ज़मीन थी मेरे पापा जी वहीं खेती करते हैं इससे परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हैं और अब सब चीज़ मतलब बेहतर है